جی ہاں ہم عام طور پر صبح کے وقت دوڑنا پسند کرتے ہیں کیونکہ صبح کو روزانہ دوڑنا ایک صحت مند عادت ہے جس سے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے اور اگر صحت کو بہتر کرنا ہو تو صبح کے وقت ضرور دوڑنا چاہیے صبح کے وقت ہوا تازہ رہتی ہے جو سانس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور صبح کے وقت ذہن میں سکون رہتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے ہم کو صبح کے وقت دوڑنا اچھا لگتا ہے اس لیے ہم صبح کے وقت دوڑتے ہیں ہاں کبھی جب ہمارے دوست مل جاتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ شام کو بھی دڑ لگاتے ہیں ہم لوگ میدان میں کھیلتے ہیں شام کو کھیلنے جاتے ہیں تو اس میں دوڑنا پڑتا ہے اور ہم کھیل کے بیچ میں بھی خوب دوڑتے ہیں اس طرح شام کو بھی دوڑنا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم صبح کو بھی دوڑتے ہیں اور شام کو بھی دوڑتے ہیں لیکن صبح کے وقت دوڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے میری طرح بہت سے لوگ صبح دوڑنے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ انہیں دن کا آغاز تازہ دم اور توانائی سے بھرپور کرنے میں مدد دیتا ہے دوسروں کو شام کی دور پسند آتی ہے کیونکہ یہ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے